میں بچپن کافی کچھ اپنے ہاتھ سے بنا کر اپنی ماں کو دیا کرتی تھی اپنی نانی کو دیا کرتی تھی جیسے کہ ایک گریٹنگ کارڈس میں انہیں دیا کرتی تھی ان کے سالگرہ پر اور کوئی بھی کسی بھی دن میں انہیں دے دیا کرتی تھی بس صرف اس لیے کیوں کہ مجھے اچھا لگتا تھا بنا کر دینا انہیں اور میں کافی کچھ لکھ کر اس اس میں انہیں دیتی تھی اور ابھی بھی میرے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں میری ماں کے پاس اور میری نانی کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں ابھی بھی اور میں ساتھ ہی اپنی دوستوں کو خط لکھا کرتی تھی اب تو نہیں اتنا چل رہا ہے کیونکہ اب واٹس اپ اور انسٹاگرام کا زمانہ ہے اس پہ اسٹوری وغیرہ لگانے کا پوسٹ کرنے کا زمانہ ہے لیکن پہلے جب ہم بچپن میں تھے تو بچپن میں ہم نے کافی کچھ ہاتھ سے بنا کے اپنی دوستوں کو دیا ہے اور جیسے کہ میں نے اپنی دوست کو ایک پینٹنگ گفٹ کری تھی جس میں کا خانۂ کعبہ خانہ کعبہ بن رہا تھا میں نے اپنے ہاتھ سے بنا کے وہ اسے دی تھی اور میں نے اسے کافی چھوٹی چھوٹی پرچیوں پہ اس کی سالگرہ والے دن اس کی تعریف اور اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور اس کے بارے میں اور ہماری دوستی کے بارے میں کافی کچھ لکھ کے میں نے اسے دیا تھا تو یہی سب ساری چیزیں تھی جو میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی اور ہاتھ سے بنا کے میں نے لوگوں کو دی تھیں اور مجھے بھی کافی پسند ہے اگر ابھی بھی کوئی مجھے ایسی ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز تحفے میں دے